हँ हो

बोललिए केलिए की की अथी चलि रहलै हन पुलिस अथी दारू उरूके की सगरे मने की सुरक्षा हो रहलै हन बन्दी

हम्मे हम्मे तऽ तुरते सब इन्ने चौकीदार छै कहिए दै छियै तब चौकीदार थानामे जाके नहि कहै छै चौकीदारके ईसब पर हिदायत करैत रहै छियै आ तनी कऽ हँ अपने अपने रहबै मुस्तैद हम्मे रहबै तब अपने रहबै अपने मानि लिअ प्रशासन बिभागके छियै करबै अपने हमरा रहलै जे हमरा तऽ जहाँ तक पहुँच रहतै तही तक ने कहबै चौकीदार मिलै छै ओकरा हम कहै छियै तऽ खाली शराबें लैके नहि चलिए सुनिए सर खाली शराबें लैके खाली नहि चलिए शराबे लैके नहि होलै महिला सुरक्षा होइके चाही हँ होइके चाही तऽ वएह ने

हँ अपनो बची अगलोके बचैइए नीचाँ ऊपर अगल बगल बामा दाहिना सब देखयके छै ईसब बैचि जायब जखन खाली बोलय चेक जखन करबै तखन ईसब भी बतायल करबै हँ तब वएह नऽ ठीक